हमर तरफ सभमे जे छलै हेँ अहाँके खेलके नियम छलै जेकि हुनका जे पालन नहि करैत अछि सस्पेण्ड कऽ दैत छलै हेँ या किछु देर लेल स्थगित कऽ दैत छलै हेँ खेलमे घुसयसँ या खेलबाक लेल जे अहाँ ओतबा सीमाके बादे अहाँ करबै ईसभ कोनो भी दिशा या निर्देश या आचार संहिताक पालन नहि करय पर हुनका दण्डो देबाक प्रावधान छलै हेँ जे हुनका जुर्माना आ दण्डमे देबाक छैक